खाना बनाना मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था क्योंकि एक बार मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा अभी खाना बनाने के लिए सीख जा अगर तू कभी बाहर पढ़ने के लिए गया दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गया तो वहाँ खाना कैसे बनाएगा खाना बनाते हुए अभी से आना चाहिए तो मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं भी रोटी बना के देखूँ तो ऐसे ही मैं मम्मी के पास गया मैंने मम्मी को बोला कि लाओ मम्मी आप एक काम करो आप मुझे रोटी बेलकर दे दो मैं सेक लूँगा क्योंकि मुझे बेलते नहीं आता था मुझे रोटी को सेकना आता था अच्छी तरह से तो ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सेककर देखूँ तो मैंने वो रोटी सेकी और मम्मी मुझे बेल बेल के दे रही थी और मैं बहुत अच्छे से फूली फूली रोटी सेकता था क्योंकि मैं पहले भी ऐसे देख देख के सी सीख चुका था रोटी सेकने के लिए कि मेरी मम्मी कैसे सेकती है रोटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था रोटी व बनाना पोर बनाते हुए को देख के उसे सीखना और खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तो ऐसे ही मैंने रोटी सेकी फिर कुछ दिन तक तो मम्मी बोली तू अच्छी रोटी सेकता है तो मैं भी ऐसे ही रोटी सेकते रहा फिर मेरी मम्मी ने वो एक दिन मुझे कहा कि आज तू रोटी सेकेगा नहीं आज तो रोटी को बेलना पड़ेगा तुझे तो मैंने बोला ठीक है देखता हूँ करके कोशिश करके तो पहली बार तो मैंने ऐसी रोटी भी बनाई थी कि सब लोग हँस रहे थे देख के कि ये ऐसी कैसी रोटी बनाई है तो मैंने सोचा मैंने बोला उनको कि अब पहली बार है तो रोटी तो बिगड़ेगी ही ऐसे थोड़ी है कि पहली बार में ही अच्छी बन जाए तो ऐसे मैं रोज कोशिश करता था रोटी बनाने के लिए फिर बाद धीरे धीरे मुझे बनाने की आदत पड़ गई और अच्छी रोटी बनाता था फिर मेरी यहाँ से इस्कूल कंप्लीट हो गया फिर मैं गया दूसरे शहर में पढ़ने के लिए तो वहाँ पे रूम करके रहना पड़ता है तो वहाँ पे मुझे खाना बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं गई क्योंकि मम्मी ने मुझे सब्ज़ी रोटी दाल चावल सब बनाने के लिए सिखा दिया था मैं खाना एकदम अच्छी तरह से बना लेता था तो फिर जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं गई कि कैसे खाना बनाऊँगा कैसे ही खाना खाऊँगा क्या करूँगा ऐसे कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं गई क्योंकि मुझे पहले से अनुभव था खाना बनाने का और खाना बनाते आता था और मेरे जो खाना बनाने का अनुभव है वो तो बहुत ही अच्छा लगा अगर मेरे हाथ खाना बिगड़ भी जाता था या मैं कभी गलत भी बना लेता था तो घरवाले यही बोलते थे कि वाह क्या खाना बनाया है ऐसे ही बनाना बस जो गलती होती थी वो निकाल देते थे क्योंकि उनको ये पता था कि अगर मुझे मेरी गलती का पता रहेगा तो मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा उसको सुधारने की कोशिश करूँगा इसलिए वो हमेशा मुझे मेरी गलतियों को निकालते थे और मुझे अच्छा भी लगता था उनको सुनके कि हाँ यार मैंने सच में ऐसी गलती की होगी और मुझे आइंदा ऐसा नहीं करना है जैसे नमक ज़्यादा डाल दिया या खाना अधिक देर तक पका लिया या कम देर तक पकाया ऐसी गलती का मुझे पता चलता था कि जब वो गलती निकालते थे तब